दिले दे करीब जेह्की मेरी ऐ याद जेह्की ऐ बचपन दी ओ वैसे काफी सारियां न पर इक दो सनान्नी तुसें अ'ऊं इक जिसलै अस नान्नी घर जंदे हे ना ओह् मिकी काफी ओह् टाइम मतलब की जदूं बी असें छुट्टियां पौंदियां हियां गर्मी दियां ते अस इन्ने इन्ने जैदा खुश होंदे हे कि नानी घर जाना नानी घर जाना नानी घर जाना क्योंकि नानी घर जाइयै नानी असें इन्ना ओ करदियां हियां दुलार प्यार क्यूंकि तुस दादिये कन्नै ते रोज रौंह्दे दादी थोह्ड़ी इ'यां मतलब निक्खर शुखर बी देई ओड़दियां पर नानी जेह्की ओ ऐसी होंदी नी उ'नें साले मसां कुतै इक दो म्हीने बच्चे दोह्त्रे अपने दिक्खने लभदे ते ओह् ते हुन समझ औंदी पर जिसलै अस निक्के हे तां साढ़े आस्तै इ'यै हा कि नानी असें किन्ना चाहंदियां ते असें ओह् खला बड़ा किश खलांदियां हियां मतलब तुसें केह् खाना असें पुछना तुसें केह् खाना तुसें मैग्गी तुसें किश अगर मिठाई खानी तां ओह बनानियां जां किश बी मतलब खाने बड़ियां चीजां बनांदियां हियां ते असें बड़ा प्यार करना ते असें उ'नें ते ना जिसलै अस नानी घर जंदे हे तां और जेह्की मास्सियें दे जागत जुक्त होंदे हे तां मामे दे जागत होई गे फ्ही असें किट्ठै मिल्लियै जेह्का खेढना निं ओह् पूरे दिन क्यूंकि पढ़ने दी कोई इन्नी चिंता निंही होंदी कि पढ़ने शढ़ने दा कोई है निं हा इन्ना ओह् पर जेह्का ओह् पूरे दिन खेढदे रौह्ना खेलदे रौह्ना ते फ्ही खेढी खेढियै हुट्टी जाना ते फ्ही बी केह् आखदे हुट्टी जाना फ्ही उदे शा बाद असें बाड़िये शाढ़िये जाना उठी ते फ्ही जेह्के उत्थै बुट्टे उप्पर फ्रूट लग्गे होन जि'यां खुबानियां शुबानियां लग्गियां होन ते ओह् खानियां ते ओह् टैम जेह्का हा तां मिकी काफी इ'यां दिले करीब मतलब मिकी बहुत पसंद ऐ ओह् ओह् आह्ला मतलब मेरे दिलै बहुत करीब ऐ ते दुआ होई गेआ जिसलै बी डैडी जी कदें बी मतलब कि औंदे हे बाह्रा ते उ'नें म्हेशा केह् करना किश ना किश खाने ई आह्नना गै आह्नना कोई टाफी होई कोई चाक्लेट होई गेआ तां ओह् बी चीज क्यूंकि अज्ज ओह चीज नेईं रेहदी ऐ पर ओह् चीजां जिसलै अस याद करदे तां काफी इ'यां मतलब कि काफी अच्छा लगदा ते दुआ होई गेआ दोस्त जेह्के बचपन दे दोस्त हे काफी हून अज्ज ओह् कन्नै निं रेह दे बट ओ जेह्का टाइम हा ना मतलब की दोस्तें कन्नै ओह् ओह् मासूमियत जेह्की ऐह् ही ओह् ते ओ जेह्के अस पंगे करदे हे स्कूल जंदे'लै स्कूल औंदे'लै ते जिन्नी बी असें मस्ती कीती दी दोस्तें कन्नै ओह् सारियां मेरे दिले दे बहुत करीब न मतलब कि ओह् जेह्का टाइम क्यूंकि ओह् टाइम बापस निं औना ते ओह् जेह्की ओह् जेह्का असें टाइम बिताया अपने दोस्तें कन्नै ते पेरेंट्स कन्नै ते मां बाब्ब कन्नै जां जिसलै बी अ'ऊं ननैह्लियें जंदी अपने नानी घर ते ओह् आह्ला टाइम जेह्का ऐ मेरे दिल दे बहुत करीब ऐ